दङ गाइखेरा मोजांथार गाइखेरनि दामा फवासेआव फन्द्र थाखा

जायो बुरजा लांब्ला खम हरगोन दै लगाया सोरमोनथाय मा गामिनि मा गामि ए बेसे बुरजा नांगौ गाइखेरखौलाय ए माला लांफैगोन माला लांफैगोन दे दे जागोन जागोन अ माबा फुंआव लांफैब्ला साबसिन जागोन आरो

होमब्लालाय गाइखेरा मोजांखासो गाया बुरिबायना ओंखायनो मार गोनांथार

खै लिटार होनदोंमोनलाय खै लिटार होन्दोंमोन जागोन जागोन जारसि खासो मोसौआबो अ अ मोनगोन मोनगोन दे लांफैदो होनब्ला दे औ औ